ज्यादा समां हां जी साड्डे इंडिया बिच्च पैह्लें नंबर उप्पर सारें कोला ऐ एह् वैष्णो देवी ओह् जम्मू च ऐ जम्मू दा कटरा जगह् ऐ उत्थें भाग्य वैष्णो माता दा प्हाड़ ऐ उत्थें वैष्णो माता दा मंदर ऐ इत्थें माता दियां पिंडियां न हां माता रानी उत्थें आपें वास करदी ऐ हां जी ते लोकां ने उत्थें मत्था टेकन जंदे लोकें दियां बड़ियां मनोकामना पूर्ण होंदियां न उत्थें ते फिर उसदे बाद इक इद्धर ऐ वृंदावन च श्रीकृष्ण जी दा स्थान ऐ कृष्ण भगवान जी दा उत्थे जनम होऐ ऐ हां ते उत्थें बड़ी मानता ऐ कृष्ण जेल्लै लोक जंदे न कृष्ण भगवान उत्थें साक्षात दर्शन दिंदे न लोक उत्थें बड़ा मज़ा लैंदे न वृंदावन च उद्धर अपनी ही इक लीली होंदी कृष्ण जी दी इत्थें बस कृष्णा कृष्णा राधा राधा राधा दा बोलबाला ऐ ते इक अम्बरसर च इक स्वर्ण मंदर ऐ गुरूद्वारा ऐ उत्थें लोक मत्था टेकन जंदे न उत्थें बी बड़ा मतलब लोकें दियां मनोकामना पूर्ण होंदियां न लोक बड़ा उत्थें देश विदेश तों लोक उत्थें आंदे न बड़ी मान्यता ऐ इक ऐ बगला मुखी माता ऐ हिमाचल बिच्च ते उत्थें बी बड़ी मान्यता ऐ लोक उत्थें बी बड़ा जंदे न ते नाल इक ज्वाला जी दा मंदर ऐ उत्थै उस्सै साइड गै चिंतपूर्णी माता दा मंदर ऐ ते नैना देवी दा मंदर ऐ चमुण्डा माता दा मंदर ऐ